तेरो हुमण गांवटी अळमी खतखतें सुंगटांचें डांगर मणगणें साखरभात गोडशें तिसऱ्यांचें सुकें शाकुती सुंगटांची किसमूर सवराक भरिल्ल्यो माणक्यो वरण रेशाद बांगडो दाळ बांगड्यांचें उड्डमेती पातोळी सान्नां नाचण्याचीं कापां दुदांतलें फोव सोजी तवसळी मुगांचें गाटी आंबाड्यांचें कोळ मुटल्यो अळसाण्याचें सांसव शिरवळ्यो उकडें शीत गोंठांचें सांसव ताल्ल्यांचें आमट टिकट कुल्ल्यांचें सुकें पोळी चिकन काफ्रेल कांकणां काजूची फेणी